थाणे जिले में सभिनी खां सुठो जेको असांखे हिकु हंध खां ॿिए हंध पहुंचाइण जो ज़रियो आहे उहो आहे रेल लोकल ट्रेन जेका आहे उहा जीअं चवंदा आहिनि मुंबई जी जान आहे त लोकल ट्रेन जाम सस्ती सुंदरु ऐं चंगी हिकदमि टाइम ते पहुचण वारी आहे जीअं असां अगरि हितां सम्झो खोपली वञणो आहे बाय रोड त असांखे लॻंदा पंद्रहं सौ खां ॿ हॼार उहोई अगरि मां ट्रेन में टिकेट कढाए रिटर्न टिकेट कढाई त जंहिंजा लॻंदा मात्र टीह रुपया त इहो सभिनी खां बैस्ट ट्रांस्पोर्ट आहे जेको गवर्नमेंट असांखे फैसिलिटी ॾिनी आहे त इन लाइ मां सभिनी खे चवंदमि खे सभु ॼणा जेको आहे गवर्नमेंट जो रेल ट्रांस्पोर्ट मैक्सिमम यूज़ कयो छाकाणि त उहो सस्तो सुंदर ऐं टिकाऊ आहे